बिरला सेंचुरी अहिड़ियु वॾियुननि वॾियुनि कंपनी सां असांजो शहरु नवाजियलु आहे इन जे सदके असांजे भाउरुनि खे सुठो रोज़गार बि थो मिले ऐं असांखे सुठियूं सुविधाऊं बि थी मिलनि हिननि जे तर्फ़ा हलाइलु वॾा वॾा स्कूल कॉलेज पिण असांजा ॿार हुन जो सुख ऐं फ़ाइदो वठी सघनि था पिया